औ आं बयजोंबो ओंखाम जानानै मोजां मोनो ओंखामखौहाय जों बयजोंबो जानानै मोजां मोनो जेरै खृष्टमास गोदान बोसोर बेफोर बायदि जायोब्ला आलासि फोरखौ ओंखाम जानो आलासि महरै लिंहरो हांख्रायहरो बिदिनो ज'यै ज' ज' जालायनो खृष्टमास जायोब्ला गुबुननि न' न' बेदर खाजि बेफोरबायदि बायदिसिना जालायो रायजो राजाफोरजों ज' ओंखारलायनानै मोसायो खाजि जालायो आलासि जालाय लायो खृष्टमासाव आरो निउ इयाराव गामिनि जों ज' निउ इयारनि नामाव पिगनिक जायो आरो बिदिनो लोगोफोर जोंबो जायो न'खरनि जाथि बंस'जोंबो बोसोरनि नामाव गोदान बोसोरनि नामाव ज'यै आलासि जालायो